ہلو جی السلام علیکم نرسری شاپ سے بات ہو رہی ہے کیا اچھا میم ایکچولی کیا ہے نا کہ مجھے جو ہے نا اپنی سپول ضلع کے جو ہے نا مشہور پلانٹ چاہیے تھے پیڑ پودے جو ہوتے ہیں نا اپنے سپول ضلع میں ہاں اسی پودے کے بارے میں کسی نے آپ کا نمبر دیا تھا میم انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے یہاں اچھے اچھے پودے مل جاتے ہیں تو کیا مل جائیں گے

میم دیکھیے ایکچولی کیا ہے نا کہ ہمارے پاس بھی گارڈنگ کا کام ہوتا ہے تو کچھ پودے تو وہ چاہیے مجھے جس سے پھول ہوتا ہے کمل کا پھول اور چمیلی کا پھول اور گلاب کا پھول اس کے پودے ہمیں چاہیے اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں نا وہ آپ کے آپ کے یہاں مل جائیں گی ہاں گلاب کا پھول کا کیا ریٹ آپ دے رہے ہیں اچھا ڈھائی سو روپے میم نہیں اتنا زیادہ گلاب کا پھول تو ایسے سہرسہ وغیرہ میں ہم پتہ کیے تھے تو ڈیڑھ سو پونے دو سو ایک سو پچہتر روپے بتایا تھا آپ تو ڈھائی سو روپے بتا رہی ہیں جوڑا تو نہیں بتا رہی ہیں کہ ڈھائی سو روپے میں دو اچھا اچھا اچھا اچھا ہاں نہیں نہیں یہ تو ہم نے سنا ہے کہ آپ کے یہاں کا جو ہے نا بہت اچھا پیڑ پودا سب ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اچھا یہ بتائیے پھل وغیرہ کا بھی پلانٹس رکھتے ہیں آپ یہ جامن جامن کا پودا مل جائے گا آپ کے یہاں دیسی جامن جو ہوتا ہے اچھا وہ کیا ریٹ میں دے رہے ہیں اب دیکھیے ایکچولی کیا ہے نا میم کہ اگر دیسی اوریجنل جو میں تلاش کر رہا ہوں وہ والا ملا تو میں ان شاء اللہ چھ سات گو تو لے ہی لوں گا چھ سات پیر لگا دوں گا جامن کا لیکن دیسی جو بڑا والا کالا جامن نہیں رہتا وہ والا مجھے چاہیے ہے نا ویسے تو چھوٹا چھوٹا جامن والا ہے وہ تو ہم کو کہیں بھی مل جاتا ہے لیکن میں نے سنا ہے کہ سپول جلع میں آپ کے یہاں پلانٹس وغیرہ بہت اچھے دام مطلب اچھی جگہ چیز دیتے ہیں آپ تو اس لیے میں نے آپ کو کال کیا ہے تو اگر وہ چیز مل گئی تو بہت اچھا رہے گا میرے لیے اچھا اچھا اچھا ہوں ہوں ہوں اچھا اچھا لییچی وغیرہ بھی آپ رکھتے ہیں اچھا اچھا چلیے کوئی نہیں ہم ان شاء اللہ آپ سے بعد میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے میم ٹھیک ٹھیک ہے السلام علیکم